کھانا پکاتے وقت بگونے میں پکاتے ہیں پکاتے ہیں اور گوشت تلتے جب کڑھائی لینا نان اسٹک کی دال پکاتے وقت کوکر میں بنانا اور روٹی بیلتے جب گردا بیلن لے کر روٹی بیلنا اور توے پہ روٹی دا پکانا کھانا کھاتے جب برتنا یوز کرنا پانی پیتے جب گلاس میں پانی پینا اور کھانا نکال کھانا چائے بناتے جب چائے بگونے میں چائے کے بگونے میں چائے بنانا پین میں چائے بنانا اور پین میں چائے بنانا اڈلی بناتے جب اڈلی کے کوکر میں اڈلی بنانا ڈوشے کے توے میں ڈوشا بنانا اور جو بھی ہے جو برتن میں جو استعمال کرتے ویسے ویسی وہ چیز لے کر بنانا آٹا گوندتے جب لگن میں آٹا گوندنا ہر چیز کے بہت سے برتن ہیں جو وہی برتن میں آپ پکا سکتے وہی برتن میں کر سکتے کام سب ایسے ایسے چیزاں ہیں